हलो जी बोलो कौन जी सर जी सर जी सब सब मिठाइयाँ अवेएबल हैं सर जी सर

बताऊँ सब सब कोई भी मिठाई लो फस्ट रेट मिलेगी आपको जी सर मावा बाटी तो आठ सौ रुपये के जी है और जलेबी दो सौ रुपये के जी है थोड़ा कम कर लेंगे ठीक है मावा बाटी आपको मावा बाटी आपको साढ़े सात सौ लग जाएगी और जलेबी एक सौ अस्सी रुपये लग जाएगी इससे कम नहीं होगा नहीं नहीं नहीं नहीं साढ़े सात सौ जी सर सर इससे इससे कम नहीं कर एक इससे कम का नहीं कर सकते सर

सर अब ये मान लो मैं इसमें मावा बाटी में दस रुपये के जी पर ले रहा हूँ कुछ नहीं बच रहा मेरे अच्छा सर जी घर पर भी डिलेवरी कर देंगे और आप लेने आओ तो ले कर भी जा सकते हो सॉप से नहीं नहीं डिलेवरी फ्री होम डिलेवरी फ्री है जी सर पेमेंट सर आपको आधा पहले एडवांस देना पड़ेगा जी सर आप ओनलाइन भी कर सकते हो फ़ोनपे पेटीएम गूगल पे जी सर

आधा हाफ हाप आधा पेमेंट एडवांस देना पड़ेगा कुछ भी जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर लो या फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम कर दो या आप शॉप पर आ कर भी कर सकते हो मिठाई भी खा कर चेक कर के जाओ अच्छे से क्वालेटी देख के जाओ ठीक है तो सर जी सर कर दूँगा क्यू आर भेज दूँ अपने

हाँ जी सर बताओ एड्रेस बता दो आप

जी ठीक है सर कितने पाँच तारिख़ को भिजवाना है कितनी बजे तक भिजवाना है सर ये ठीक है सर पहुंच जाएगा आप आधा पेमेंट करवा दीजिए पहले जी बिल्कुल सर हो जाएगा ठीक है सर मैं अभी वोट्सअप पेर आपको भेज रहा हूँ और आधा पेमेंट कर देना आप और आपका ओडर तैयार हो जाएगा ठीक है सर धन्यवाद